हैलो मैडम जी असें घर खरीदना हा इक्क कोई शैल जेहा होऐ मतलब की ओह्दे घर बिच पूरी वीआईपी फैस्लिटी होनी चाहिदी ते बार होना चाहिदा इक्क स्विमिंग पूल होना चाहिदा ते जेह्दे च आं जी ते मतलब ओह्दे पर ऐसा घर होना चाहिदा कि जेह्दे उप्पर चढ़ियै पूरे सिटी दा नज़ारा लब्भै ते वॉशरूम बगैरा बी शैल होने चाहिदे आं इंया थोह्ड़ी नज़र च कोई घर होऐ ते सनाओ केह्ड़ी जगह च शैल जेहा घर अच्छा अच्छा ते कोई निं में आई जाह्गी तुंदे कोल कोई शैल जेहा